अड़े मूंखे न हिक टैक्सी बुक करिणी आहे पवईअ खां पर मूंखे मिले नथी हिते आसे पासे में किथे रिक्शा मिलंदी छा डी मार्ट जे पासे मूंखे घाटकोपर वञिणो आहे